पहिरां जो जेको युग हो हुनमें टेक्नोलोजी कोन हुई एतिरी आहिनि हाणे जेको ज़मानो अची वियो आहे उहो ज़मानो ई टेक्नोलोजी जो अची वियो आ्हे हा हाणे टेक्नोलोजी छा नथी करे सघे टेक्नोलोजी सभु कुझु थी वियो आहे टेक्नोलोजी मथां हाणे पंहिंजा जेका माण्हूं आहिनि आधारित थी विया आहिनि कोन टेक्नोलोजी अलाई अॻिते वधी वयी आहे उदाहरण मां तव्हांखे ॾियां त पाण खे किथे मूवी ॾिसण पिच्चर ॾिसणु किथे वञिणो आहे फ्लिम ॾिसणु वञिणी आहे त उन फ्लिम जी जेकी टिकिट हूंदी आहे उहा टिकिट पहिरीं पाण खे थिएटर में वठणु वञणी पवंदी हुई अने हाणे हूअ सिस्टम न रही आहे हाणे तव्हां घर वेठे वेठे ऑनलाइन टिकिट बुक करे था सघो मन तव्हां उहा फिल्म जो मज़ो उठाए था सघो अने पोइ पाण उदाहरण ॾियूं त पाण खे किथे ॿाहिरि ॻाम वञिणो हो कंहिंजी शादी आहे कंहिंजी मुरादी आहे पाण खे किथे घुमणु वञिणो आहे त पाण खे उनजी टिकिट जेकी पहिरियां खां वठी हलिणी आहे बुकिंग कराइणी आहे उहा पाण खे उते लाइन में वञिणो पवंदो हो पर हाणे हाणे उहा तव्हां घर वेठे वेठे ऑनलाइन बि था करे सघो त टेक्नोलोजी अलाई अॻियां वधी वयी आहे जेकी पाण घर वेठे वेठे हाणे उहा त ठीकु पाण घर वेठे वेठे रोटी बि था घुराए सघूं पाण रोटी जो बि ऑनलाइन ऑडर ॾेई था सघूं हाणे त सभु रोटी जेको घर फुलका आहिन भाॼी आहे जेको बि सभु घुराइणो आहे पाण ऑनलाइन घुराए था सघूं पंहिंजा कपिड़ा आहिनि पंहिंजी घर वघरी आहे सभु कुझु हाणे ज़मानो ई ऑनलाइन जो थी वियो आहे अने टेक्नोलोजी एतिरी अॻियां वधी वयी आहे के तव्हां टेक्नोलोजी सां कुझु बि करे था सघो टेक्नोलोजी हींअर सभिनि खे कम बि थी अचे अने ऑनलाइन शॉपिंग थोरो सभिनि पंहिंजा व्यापारी भावर आहिनि उन्हनि खे प्रोब्लम बि थी अचे पन टेक्नोलोजी जेकी वधे थी अॼु जो जेको युग आहे जेको युग प्रमाण पंहिंजी टेक्नोलोजी आहे मां चवां थो अॻियां बि जेको अञा पंहिंजो ज़मानो ईंदो उन युग में टेक्नोलोजी अञा अॻिते वधंदी अने टेक्नोलोजी टेक्नोलोजी हींअर फस्ट नम्बर ते आहे टेक्नोलोजी एतिरी वधी आहे हींअर कि पाण कुझु बि ऑनलाइन पाण खे जीअं मां तव्हां खे पहिरियां ॿुधायो कि पाण रोटी बि ऑनलाइन घुराए था सघूं बस जी टिकिट बि ऑनलाइन कटाए था सघूं अथवा पाण खे फ्लिम ॾिसणु वञिणी आहे त फ्लिम बि पाण ऑनलाइन बुकिंग उनजो कराए था सघूं हाणे पाण खे किथे हाणे जेके पैसा आहिनि पंहिंजा हू पाण खे ऑनलाइन पेमेंट करिणो आहे त हू पेमेंट बि पाण ऑनलाइन करे था सघूं पाण उनखे पैसा चुकाए था सघूं हाणे उहो तव्हां वीचारियो कि टेक्नोलोजी केतिरी अॻियां वधी आहे कि पहिरियां जे ज़माने जा सभु पैसा साच्वे करे रखंदा हुआ सभु नोटूं सिक्का सभु साच्वे करे रखंदा हुआ पर हाणे युग टेक्नोलोजी कि भई तव्हां मोबाइल खां ई साम्हूं मोबाइल में उन टेक्नोलोजी जे द्वारा तव्हां उनखे पैसा बि चुकाए था सघो तव्हां किथे बि ॿाहिरि वञो था त उनखां कुझु चीज़ वस्तू ख़रीदियो था अथवा तव्हां उनखां वस्तू जेकी तव्हां सर्विस था वठो त उनजो भुगतान जेको पाण खे करिणो आहे उहो भुगतान पाण डायरेक्ट पंहिंजे मोबाइल मां बि था करे सघूं पाण उते उन्हनि जी दुकान ते वञी पंहिंजे मोबाइल थ्रू पाण उन्हनि खे चुकण करे था सघूं पैसा हाणे उहो त ठीकु आहे पर तव्हां ॿाहिरि ॻाम वही करे बि ॿाहिरि ॻाम पैसा मोकिले था सघो टेक्नोलोजी जे द्वारा टेक्नोलोजी हींअर अलाई अॻिते वधी वयी आहे तव्हां कंहिं बि व्यापारिन भावरनि खे के केरु किथे आहे केरु मिट आहे माइट आहे किथे बि कहिड़ी बि रीति पाण उन्हनि खे मदद रुप थियणो आ्हे मदद रुप बि पाण ऑनलाइन थी था सघूं पाण उन्हनि खे ऑनलाइन पैसा बि मोकिले था सघूं पाण उन्हनि खां कुझु घुराए बि था सघूं अन पहिरां युग में जेके फोटोग्राफ़र्स हूंदा हुआ जेके फ़ोटो फाणींदा हुआ अने हाणे ॾिसो हाणे त सभु मोबाइल हाणे सभु टेक्नोलोजी किथे बि केॾी महिल कोई बि पाण फोटो फाणे था सघूं पहिरां त अमुक जेके पंहिंजा वैज्ञानिक हुआ जेके हुननि केमरा जी जेकी शोध कयी हुई उन केमरे थ्रू खाली फोटा पवंदा हुआ अने हाणे हाणे तव्हां ॾिसो त सभिनि जे हथ में केमरनि वारा मोबाइल लॻा पिया आहिनि हाणे युग एतिरो वधी वियो आहे हाणे सभु सभु घर केमरा सभु घर मोबाइल लॻा पिया आहिनि तव्हां किथे बि तव्हां पंहिंजे भारत देश में वयी करे भारत देश जे ॿाहिरि बि ॻाल्हाए था सघो इहा पंहिंजी टेक्नोलोजी आहे पाण खे किथे ॿाहिरि ॻाल्हाइणो आहे किथे भारत देश में ॻाल्हाइणो आहे किथे बि पाण खे ॻाल्हाइणो आहे आउट ऑफ इंडिया ॻाल्हाइणो आहे विदेश ॻाल्हाइणो आहे पाण खे विदेश विडिओ कॉल करिणो आहे पाण आम्हूं साम्हूं हिक ॿिए जो चहिरो ॾिसी सघूं हाणे त अहिड़ो बि टेक्नोलोजी अॻियां वधी वयी आहे कि पाण हिक शहर में रही करे हिक ॿिए खे फोन था करे सघूं हिक ॿिए खे पाण विडियो कॉल था करे सघूं हिक ॿिए सां पाण ॻाल्हाए था सघूं हिक ॿिए खे पाण डॉक्यूमेंट्स था मोकिले सघूं काग़र आहिनि कुझु कम आहे पंहिंजो कुझु सरकारी कम आहिनि कुझु काग़रनि जा कम आहिनि हाणे सभु कुझु ऑनलाइन थी वियो आहे हाणे टेक्नोलोजी अॻियां वधी वयी आहे बाक़ी इहो सभु पहिरियां कुझु ई अहिड़ो हूंदो कोन हो पहिरियां पंहिंजा अॻे जेके वॾा रहंदा हुआ उहे घर में हिकिड़ो ई जेको डबलो मोबाइल ईंदो हो जेको लेंड लाइन फोन चवंदा हूंदा हुआ जेके हुन लेंड लाइन फोन जे थ्रू ई सभु अॻियां ॿुधंदा हुआ उन हिक ई फोन मां हिक ई हिक ई परिवार मां ॾह ॾह पंद्राहं पंद्राहं ॼणा उन हिक मां ई ॻाल्हाईंदा हुआ अने हाणे हाणे सभिनि जे हथ में पंहिंजो पंहिंजो ख़ुदि जो मोबाइल लॻो पियो आहे जेको सभु पंहिंजो पंहिंजो वापिराए था सघनि बाक़ी पहिरियां त ज़माने में लेंड लाइन खे आसे पासे वारनि जा फोन बि इन्हनि जे घर ईंदा हुआ हाणे टेक्नोलोजी वधी वयी आहे अहिड़ी दिक़तूं हटी वियूं आहिनि पंहिंजा वैज्ञानिक आहिनि पंहिंजा वैज्ञानिक बि अलाई शोध करे था रहनि अञा बि छा टेक्नोलोजी अॻियां वधंदी अञा टेक्नोलोजी जो युग वधीक ईंदो अञा छा थींदो हू सभु शोध करनि बि था पंहिंजा वैज्ञानिक सक्षम आहिनि कि अञा कुझु प्रोब्लम ईंदी कोन पाण खे कोई दिक़त थींदी कोन टेक्नोलोजी जेकी वस्तू आहे अने मां तव्हांखे पर्सनली चवंदुमि कि टेक्नोलोजी जेकी वस्तू आहे टेक्नोलोजी तव्हां तव्हां जे फ़ाइदनि लाइ फ़ाइदनि लाइ तव्हां उनजो उपयोग कयो न कि तव्हां जे ग़ैर दन फ़ाइदनि लाइ टेक्नोलोजी जाम सुठी वस्तू आहे टेक्नोलोजी सां रहण बि ज़रूरी आहे टेक्नोलोजी सां अॻियां हलण जी वस्तू आहे पर तव्हां टेक्नोलोजी तव्हां जे मन में जेकी टेक्नोलोजी वस्तू आहे उहा टेक्नोलोजी वस्तू तव्हां तव्हां जे फ़ाइदे लाइ तव्हां जे धंधे रोज़गार लाइ तव्हां उनखे सुठे कम लाइ अॻियां वधायो न कि कोई बि ग़ैर वाजिबी कम लाइ